जब पर्यटक हमारे स्थान पर आता है तो उन्हें मौसम की समस्या तो होती है क्योंकि अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है और वो लोग ठण्डी जगह से आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें प्रोब्लम तो होगी ही और बरसात की प्रोव्लम का तो कुछ नहीं किया जा सकता है किसी भी मौसम की समस्या का कुछ भी नहीं किया जा सकता है और निवास निवास तो आप लोग को जैसा आप पैसे देंगे वैसे आपको रहने की जगह मिलेगी महंगा पैसा ख़र्च करेंगे तो आपको फैसिलिटी वाली जगह मिलेगी सस्ता पैसा ख़र्च करेंगे तो आपको वही छोटा सा निवास मिलेगा रहने के लिए और भोजन की समस्या भोजन हमारे यहाँ बहुत ही लाजवाब मिलते हैं लेकिन हमें यह ध्यान रखना चहिए कि हमें घर का ही खाना खाना चाहिए क्योंकि दूसरे शहर के लोग दूसरा भोजन पसंद करते हैं शायद हमारे यहाँ आएं तो उन्हें भोजन अच्छा ना लगे इसलिए मैं यही कहूँगा वो अपने रिश्तेदार दोस्त के घर ही घर का खाना खाएं और डोकुमेंट्स डोकुमेंट्स की तो कोई भी दुविधा नहीं होती है डोकुमेंट्स आप अपना ले के आएं आपको कोई वी परेशानी नहीं होगी परिवहन की समस्या इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है दुनिया में और रोड छोटे छोटे हैं सड़कें गड्ढों से भड़ी हुई हैं इसका भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं